ہلو کیا میری بات الہند ٹراویل ایجینسی سے ہو رہی ہے اچھا جی جی بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا نام ہے میں ایک اولا بک کیا تھا جو آپ کا جی جی آپ کا وہ ڈائیور جو ہے غلط پتے پہنچ گیا ہے جی تو ہاں اسے کینسل کر دیجئے آپ کیونکہ وہ بندا جو ہے میں جہاں بلایا تھا اس کو وہ وہاں نہیں پہنچ کے بلکہ دوسری جگہ پہنچ پہنچ گیا ہے نہیں نہیں مجھے نہیں نہیں اب دوسرا نہیں چاہیے میں لے لوں گا دوسرا اولا کر لوں گا قریب ہی سے ٹھیک ٹھیک ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا جی جی جی سر جی جی میں بتاؤں گا جیسا ہوگا آپ کو اگر مجھے آگے ضرورت پڑے گی تو میں آپ کو کنٹیکٹ کر لوں گا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے سر تھینک یو